ہندوستان میں ایسا کوئی موضوع نہیں ہے جس پر لکھنے کی ممانیت ہو لیکن کچھ موضوعات ایسے ضرور ہوتے ہیں جن پر لکھنا میرے لیے مشکل محسوس ہوتا ہے یہ ف م وضوعات ہوتے ہیں جو یا تو بہت حساس ہوتے ہیں یا جن پر لکھتے وقت جذبات سچائی اور احتیاط کے درمیان توازن رکھنا پڑتا ہے کبھی سماجی مذہبی یا سیاسی پہلو اسے پیچیدہ ہوتے ہیں کے الفاظ سوچ سمجھ کر چننے پڑتے ہیں لکھنے کی خواہش ہوتی ہے لیکن دل و دماغ میں ایک جھجک سی رہتی ہیں کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو یا بات کا مطلب خغلط نہ لیا جائے یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب لکھنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی مشکل ہو جاتا ہے